چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اتر پردیش جو ہے بہت ہی بڑا شہر ہے بہت ہی بڑا اسٹیٹ ہے از کمپیئر ٹو جو ہمارے آس پاس اسٹیٹس سٹویٹیڈ ہے تو یہاں پہ جو ہے بڑے پرو بڑے فیس بھی بہت ساری چیزیں جو ہے پروڈیوس بھی کی جاتی ہیں یہاں کے لوگوں میں یہاں کے چیزوں میں بہت ہی زیاد زیادہ نیو یونیک رہتی ہیں یہاں کے لوگوں کی چیزیں یہاں پر ٹیکسٹائل کا بہت ہی بڑا انڈسٹری وہ ہے یہاں اورنامینٹس بہت سارے بنائے جاتے ہیں گولڈس ہو یا پھر کچھ بھی ہو تو یہاں پہ لوگ جو ہے یہ ساری چیزں چیزیں بنا کے ہینڈ میڈ چیزیں بھی بنا کے باہر جا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹ میں یا پھر دوسرے کنٹری میں اس کو اسپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو یہاں کی ساری چیزیں ہینڈ میڈ چیزیں بہت ہی پسند آتی ہیں کیونکہ وہ بہت ہی ڈیپلی اسٹکچرڈ ہوئی رہتی ہیں یہاں کے اورنامینٹس بھی بھی جویلریز وغیرہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے بہت خوبصورتی طریقے سے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو وہ پسند آ سکیں اور لوگ اس سے بہت ہی سیٹیسفائیڈ ہیں اور ہم جو ہیں باہر کی چیزوں میں چاہے وہ چاہے وہ باہر برازیل ہو گیا یا پھر کسی بھی شری لنکا وغیرہ میں اپنی ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں